हँ हमरा जे मवेशीके जे छै ठंडा मौसम एखन छै जेना तऽ हम एगो गाय रखने छी एगो भैँसिओ एगो बकरिओ यए तऽ एकरासभकेँ जे छै से नहेलहुँ नहि स्नान नहि कराबै छियै एहि टाइममे एहि टाइममे जे छै से ओकरा जे छै से गरम कपड़ा देलहुँ ओकरा शरीरपर चद्दर झोली बनाए कऽ झोली ओढ़ा देलहुँ ओकरासभके गुड़ चनासभ जे छै से कनि लहसुनसभ दए कऽ ईसभ कऽ कऽ ओकरा जे छै से मवेशीकेँ रखलहुँ हमसभ गर्माहट टाइपके ओकरा जे छै से नीचाँ थैरमे जे छै से से कुन्नीसभके व्यवस्था कयलहुँ जे ओसभ जे शौच करैए ओसभ जे होइ छै पानि तानि सभ जे करैए तऽ ओसभ कनि सूखि जाइ छै ओहिपर हमसभ कुन्नी देलहुँ लकड़ीवला कुन्नी अबै छै ओसभके ओकरा थैरमे जे छै से नीक जँका ज्यादा कए कऽ दैत रहलहुँ आओर ओकरासभके दू चारि बेर जे छै से भरि दिनमे भरि रातिमे जे छै से चौबीस घंटाके अंदरमे ओकरासभके दू चारि बेर ओहिपर कुन्नी मारैत रहलहुँ जे ओसभ नीचाँ बैसल तऽ ओकरासभके ठंडा प्रकारके नहि लगलै हँ किआ जे हमरा बिहारमे तऽ एखन ठंडा बहुत छै तऽ ताहिसभ द्वारे हमसभ ईसभ गाय महीँसके जे छै से नीक तरह से जे छै से ईसभके व्यवस्था रखलहुँ तीन चारि बेर ओकरा खाना पीनासभ देलहुँ गरम पानिसभ बना कऽ से जे छै से अथि कए कऽ ओहिमे देलहुँ माँड़ ताँड़ सभ मिला कऽ ईसभ कए कऽ ओकरा गुड़ तुड़ सभ देलहुँ आ ओकरा ओतय थैरमे जे छै से नीक जँका साफ सफाइ सभ रखलहुँ जखने गन्दगी केलकै तुरन्त ओहिपर जे छै से तुरन्त कुन्नी मारलहुँ कुन्नी मारि कऽ जे छै से एकदम से ओकरा थैरमे साफ सुथरा रखलहुँ हमेशा ओसभ जे नीचाँमे बैसतै ओकरासभके भीजल नहि लागै ओहि सभके हमसभ बड़ा नीक पशुसभके ध्यान रखलहुँ ओहिसभके लिए जे भी पशु अइ एकदम ओकरा नीक जँका ध्यान राखि कऽ अपन अथि कयलहुँ